भारतांत म्हणजे आमचें गोंयांत चडशें जे सण साजरे करतात तेच्या बदल हांव सांगता

हो रंगांचो उत्सव म्हणटात तो साजरो केल्लो वयता थंयसर एकामेकाक रंग लावप ते उदकांत भिजोवन लावप ना जाल्यार सुकेय लावप अशें करूंन एकामेकाक रंग लायतात आनी एकामेकाक कितेंय गोड खावपाची वस्तू दिवन हो स सण साजरो केल्लो वयता तशेंच गणेश चतुर्थी म्हणजे गणपतीची मुर्ती हाडुन घरा कडेन ती पुजेक लावप तेका गणेश चतुर्थी म्हणटात हीं दोन तरेन साजरी केल्ली वयता एक म्हणजे सार्वजनीक गणेश उत्सव म्हणजे थंयसर वाड्यावयले एक लोक ना जाल्यार एक संस्था अशीं एकठांय योवन एकी कडेन गणपतीची मुर्ती हाडून ती पुजेक लावप आनी तीं सात दीस णव दीस इकरा दीस नाजाल्यार एकवीस दीस अशीं दवरून तीं साजरी कर करप तशेंच इंन्डिविजूवल म्हणजे घरां घरांनी गणपतीची मुर्ती हाडुन पुजेक लायतात लोक तीं देड दीस पांच दीस सात दीस णव दीस अशीं दवरतात चवथीच्या निमतान तरे तरेचे फ्रुट्स म्हणजे फळां हाडुन ती माटोळेक बांदप आनी जिनसां तरेची वखदाचीं जी झाडां आसात तेंचें कितें तरी पानां हाडुन ती बांदप अशें करून माटोळी साजरी केली वयता आनी असो हो सण गणेश चतुर्थी आमच्या गोंयांत मनयलो वयता आनी हो सण चडसो महाराष्ट्रा गोवा आनी कर्नाटका थोडे कडेन चड मनयलो वयता बाकीच्या स्टेटिंनी तितलो ना बट ह्या तीन स्टेटिंनी तो चड मनयलो वयता सार्वजनीक हो चडसो इकरा दीस नाजाल्यार एकवीस दीस आसता आनी घरां घरांनी जो करतात तो देड दीस पांच दीस सात दीस मेक्सीमम णव दीस अशें दवरतात तेच्या वयर चडशें दवरीनात असो हो गणेश चतुर्थी उत्सव आमच्या गोंयांत साजरो केलो वयता तशेंच रक्षाबंधन हो सण साजरो केलो वयता ज्या दिसा भयण आपणाच्या भावाक राखी बांदता आनी आपणाचे संरक्षण करचें अशें मागता राखी बांदता त्या दिसा भयण भावाक कितेंय गिफ्ट दिता तशेंच भाव भयणीक गिफ्ट दिता अशें करून हो सण साजरो केलो वयता दिवाळेचे सण हो साजरो केलो वयता हो पांच स दीस असो चलता कित्याक दिवाळी म्हटली की आदले दिसाक दिवाळेच्या आदले दिसा नरकासूर म्हणून अशीं राक्षसाची मुर्ती तयार करप आनी ती पेटोवप रातचीं बारा जाली की ती पेटोवप आनी दुसरे दिसाक दिवाळी साजरी करप अशीं हीं साजरी केली वयता आनी दिवळेच्या दिसांनी लक्ष्मी पुजन भाऊबीज अशें हें सण येतात म्हण अशें तीन चार दीस अशीं दिवाळी हीं साजरी केली वयता आता आमच्या भारतांत थोडें नेशनल इंपोरटंट डेज्स अशेंय साजरे केले वयतात ते म्हणजे सव्वीस जानेवारी गणतंत्र दिवस भारताचे संवेदन हे आमी फोलो करपाक स्टार्ट केले तें एकोणीशे पन्नासान सावन गणतंत्र दिवस हो साजरो केलो वयता पंदरा ऑगस्ट हो स्वातंत्र दिन म्हणून साजरो केलो वयता जेणे करून भारताक स्वातंत्र मेळ्ळें एकुणीशे सत्तेचाळीस ह्या वर्सा त्या वर्सा सावन हो स्वातंत्र दीन हो साजरो केलो वयता तशेंच एकोणीस डिसेंबराक गोवा मुक्ती दीन पोर्तुगीज राज्यांतल्यान गोवा मुक्त जालें एकोणीशे एकशस्ट त्या दिसा त्या वर्सा सावन एकोणीस डिसेंबर हो गोवा स्वातंत्र दीन असो साजरो केलो वयता तशेंच बाकीचे दोन ऑक्टोबर गांधी जयंती चवदा नोव्हेंबर बालदिन अशें हें सण साजरे केले वयतात आनी दीस साजरे केले वयतात